हर पेड़ को लगाने का तौर तरीका अलग अलग होता है जैसे एक कहावत है सही पेड़ सही जगह जिसका मतलब है पेड़ सही जगह लगने पर ही सही से विकसित हो पाता है जैसे किसी पेड़ को मिट्टी ज्यादा चाहिए तो किसी पेड़ को मिट्टी कम चाहिए किसी को पानी ज्यादा चाहिए तो किसी को पानी कम चाहिए जैसे कैक्टस एक पेड़ है जिसको पत्थर ज्यादा चाहिए पानी कम और जैसे एक पेड़ है आम जिसको पानी मिट्टी दोनों सही मात्रा में चाहिए तभी वो विकसित हो पता है और इसी प्रकार कैक्टस को हम यदि ज्यादा पानी देंगे तो वो गल जाएगा लेकिन यदि हम उसे सही मायने में लगाएँगे और उसको सही से देखभाल करेंगे तो वो भी एक अच्छा पेड़ विकसित हो जाएगा पेड़ को लगाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम पेड़ से करवाना क्या चाहते हैं और हम उसे किस प्रकार ढालना चाहते हैं और साथ ही साथ हमें पेड़ लगाने से पहले ये देखना है कि पेड़ की कलम लगेगी या पेड़ का फल लगेगा या पेड़ का बीज लगेगा हर पेड़ को लगाने का तौर तरीका अलग अलग है किसी पेड़ की कलम लगती है किसी पेड़ का बीज लगता है तो किसी पेड़ का फल लगता है एक साइड सूची विश्लेषण यह पूछ कर पौधे की पसंद का मार्ग दर्शन करने मदद करता है हमें पेड़ लगाने से पहले सही जगह देखना है पेड़ किस प्रकार लगेगा वो देखना है पेड़ को कितना पानी चाहिए कितनी मिट्टी चाहिए कितनी खाद चाहिए सब चीज पहले देखना है पेड़ को जिस चीज की आवश्यकता है पहले हमें वो तैयार करना है उसके बाद पेड़ को लगाना है सही मायने और सही आवश्यकता में लगाए गए पेड़ बहुत बड़े और बहुत अच्छे होते हैं